ہمارے گاؤں کے اسکول میں بہت اچھا ماحول ہے پڑھائی بھی اچھے سے ہوتی ہے کتابیں بھی ہم لوگ کو مہیا کرائی جاتی ہیں ٹیچر بھی ہمارے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں ہوتے ہوئے اسکول سے بہت سے بچہ بہت اچھی اچھی جگہ ایڈمیشن لے پاتا ہے اور جو ہے بہت سے بچے کامیاب ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے جیسے کہ بیت الخلاء بیت الخلاء میں جو مین پریشانی ہے بیت الخلاء ہے تو پر وہاں پہ ٹوٹا ہوا ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو پانی بھر جاتا ہے اور ایسے ہی جو کھانا دیا جاتا ہے کھانا ہوتا تو اچھا ہے پر کبھی کبھار کچھ چیزوں میں کمی ہوتی ہے اور جو ہے اس کا مزہ بہت خراب ہو جاتا ہے اور آئلی ہوتا ہے تو ایک عام بچے جن کا ڈائجیشن اچھا نہیں ہے ان کو اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے ان چیزوں کو سدھارا جا سکتا ہے باقی ہمارے گاؤں کے بچے بہت صحیح ہیں اور پڑھائی میں تو ان کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں بس جو کچھ کمیاں ہیں جن سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں ان کو ٹھیک کرا جائے